میرے خیال میں ہندوستان كے مختلف حصوں كے درمیان ثقافتی تبادلے اور مواصلات میں اردو زبان بہت سارے كردار ادا كرتی ہے جیسے كہ جدید چیزوں كو محفوظ ركھنا ادب اردو ایک ادب كا ہی نام ہے جہاں ادب نہیں وہاں اردو نہیں تہذیب اردو تہذیب سكھاتی ہے كسی بھی لنگویج میں اگر اردو كو ہم ڈالیں اردو كو میكس كریں تو وہاں سے ادب وہاں سے تہذیب بولنے كا طریقہ كلچر رہن سہن یہ سب چیز اردو كی بدولت ہی ہے اور یہی اردو یہ كردار نبھاتی ہے